एक्स एक समय ऐसा था मेरे साथ कि में पूरे घर के काम कर रही थी और मेहमान आने थे बहुत सारे तो मुझे खाना बनाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी तो मुझे खाना बनाना था तो एक डिश थोड़ी ऐसी गड़बड़ा गई थी उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था फिर मेरे और मेहमान तक़रीबन आ चुके थे घर तो मुझे ये टेंशन थी कि मैं उस डिस को कैसे सही करूँ कैसे टेस्टी बनाऊँ फिर मैंने फ़टाफ़ट दुबारा जल्दी जल्दी दूसरी रेसिपी से बन जब तक बाक़ि खाना निकाला और किचेन में फ़टाफ़ट से दूसी ओ नई दूसरी रेसिपी बनाई अच्छी टेस्टी और स्थिति को संभाला क्योंकि फिर मेहमानों को तो बुरा लग जाता ना कि खाना अच्छा नहीं है तो खाना अच्छा बनाना भी ज़रूरी है